हेलौ औ औ औ औ मोनो बिदिनो नाम फिथिख्रि मावा बिदिनो नास्राय मामाबो मोननाय जायो आरो ना गोलाव गोलावबो मोनो एलेंगा

नाखौथ' बोथोरा दैज्लां बोथोराव बांसिन मोननाय जायो मेसेङावबो मोनो अ मोनो मोननायालाय दैज्लां बोथोरावहाय बांसिन मोननाय जायो मोनो मोनो औ औ हौवा हिनजाव हमनाय जायो हिनजावफ्रा बांसिन हमो आरो औ जों माबा जेजों बोयो

जेखाइफोरजों गुरजायो गुरनाया जेखाइजों जेजों बांसिन माबायो बाहायो

इसे रोङो औ फानो हमनानै फानो